हैलो वैरी गुड ऑफ्टरनून बताइये

आं मेरी गल्ल सुनो तुंदा बारहमीं दा रिजल्ट आई गेदा ते तुस इंया करो ना कोई प्रोफैशनल कोर्स करी लैओ कोई नर्सिंग दा कोर्स करी लैओ कोई स्टॉफ नर्स दा होइया कोई फार्मासिस्ट दी नौकरी करी लैओ जां मेडिकल च बी काफी अच्छा तुस अपना जेह्ड़ा कोई लाईफ बिच स्कोप ऐ मतलब ओह् करी सकदे ओ दूआ नंबर मतलब की अगर तुस आर्टस दे स्टूडेट ओ ते ग्रेजूएशन करी लैओ ते फिर ओह्दे बाद केह् नां अगर तुसे करनी ऐ स्टॉफ नर्स दी जीएनएम दी ट्रेनिंग ओह् होनी ऐ साढ़े तीन साल दी अगर तुसे बीएससी नर्सिंग करनी ओह् तीन साल दी होनी ते एह् ऐ की दोनो बिच स्कोप अच्छा ऐ ते थोह्ड़ा मता लग्गी जान ते अस ना एह् मतलब की देना पौंदा ना फ्री बी होई जंदा अगर बच्चे नै शैल नंबर ले ना ते ओह् एंट्रैस क्लीयर करियै ते ओह्दे ओह् मतलब गौरमेट जियां एह् साढ़ा गांधीनगर होइया बख्शीनगर होइया ते इत्थेंं बी एडमिशन होई जंदी मतलब बिलकुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओह्दी ट्रेनिंग होई जानी ते इक्क च मतलब की थोह्ड़े पैसे मतलब की थुआढ़े नबर जेकर थोह्ड़े आङन ना ते फिर उनें तुसेंगी प्राईवेट कॉलेज़ भेजी ओड़ना ते फिर उत्थें तुसेंगी

ओके ओके